मैं अभी कुछ दिन पहले बाजार से एक ब्लेज़र लेके ब्लेज़र लेकर आया था मेरे लिए तो वो ब्लेज़र है वो बहुत ही अच्छा है और वो ब्लेज़र मुझे बाजार से एक हजार रुपए में मिला था तो वो ब्लेज़र मुझे बहुत ही पसंद आया मैंने काफ़ी मेरे यहाँ पे काफ़ी फेस्टिवल हुए थे काफ़ी त्यौहार उत्सव मनाए गए थे काफ़ी यहाँ पे शादियाँ भी हुई थी तो उनमे मैंने सब में जो है वो ब्लेज़र है वो काफ़ी अच्छे से पहना था तो सभी लोगों ने उसकी तारीफ की वो ब्लेज़र बहुत अच्छा लगा मुझे जो और भी लोग है देखने वाले जो परिवार के लोग है उन सब ने तारीफ की थी सब ने इन्हें बताया की बहुत अच्छा है ब्लेज़र तो इसलिए वो ब्लेज़र है वो मुझे बहुत ही पसंद आया है और जो वो ब्लेज़र है उसका जो कपड़ा है बहुत ही अच्छा है और वो काफ़ी कम पैसे में भी मिल गया था इसलिए जो वो ब्लेज़र है वो मुझे बहुत ही पसंद आया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है